प्रवेश द्वार के दहलीज पर पानी और गोबर मिलाकर लीपने से छिड़काव करने के बहुत से कारण होते हैं उसमें क्या है कि पहले तो घर के साफ सफाई हो जाती है धूल वगैरह नहीं उड़ते हैं फिर उसमें जो गोबर में है वो उसे लिपाई करने से कोई बीमारी नहीं आती है बैक्टीरिया नहीं फैलती है और घर साफ सुथरे रहते हैं अच्छा लगते हैं इसमें कुछ बुजुर्गों का कहना है कि द्वार पे छिड़काव करने से लक्ष्मी की वास होती है बाहरी बीमारी नहीं आती है मेरे यहाँ साफ सफाई करने से अच्छा लगता है किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है और कोई भी गेस्ट आता है तो देखने में पहले तो साफ सुथरे घर मकान रहते हैं देखने के लिए अच्छा लगता है कोई कहीं भी रहे उससे क्या होता है घर में छिड़काव करने से थोड़ा घर में ठंडी रहती है ठंडी रहने के कारण है कि आदमी स्वस्थ रहता है मानसिक तनाव नहीं रहता है गंदगी कोई इंफेक्शन नहीं होती है और अच्छा लगता है थैंकू